जकरा ट्रेक्टर छै चलि जाइ छै बहुत देर दूर दूर तक नहि तऽ इंटरनेट चलाबय छै बच्चा सब पढ़य छै मोन होइ छै वीडियो देखय छै ट्रेक्टर चलय छै चलि जाइ छै खेत तेत जोतय लए बच्चा सब पढ़य लए इंटरनेट मोबाइल चला लै छै देख लै छै खेत छै तऽ ओ चलि जाइ छै ट्रेक्टर खेत जोतय लए जोति जोति कऽ आबय छै बच्चा सभ इंटरनेट चला कऽ फोटो देखय छै पढ़ियो लै छै